हेलो हेलो हँ सर बजै छियै जी कहलियै कि जैसे कि हम ट्रेनिंग कराबै छियै क्रिकेट के तऽ हम हमसब खाली बिहारे भरि मे खेलबै कि आओर जगह कहीं जेबै हमरा घर तऽ सीतामढ़ी मे जी हम अबै छलियै तऽ जी तऽ उहे हम अहाँ सऽ पुछैत रहली अहाँ से जैसे कि हमसब खेल खेलै छियै क्रिकेट बला तऽ हमसब इहे मतलब इहें रहबै कि आओरो कहीं जेबै स्टेट लेवल सबमे जबै कि नहि जबै हँ देखली कि जैसे कि हमसब न ई खेलै छियै बहुते दिन से यहाँ से ट्रेनिंग लै छियै तऽ हम मतलब बहुते दिन सऽ खेलै छियै तऽ इहें पर के इहें पर छियै मतलब आगे अभी तक ना कहीं गेल छियै तऽ उहे पूछे के रहै सर अहाँ से लगभग तऽ दू साल हो गेलै हँ उहे पुछले रहली अहाँ से जी जी हम अपना से तऽ अच्छा सऽ तऽ प्रैक्टिस करै छियै ठीके खेलै छियै तऽ हम सोचै छलियै कि खाली हम अपना बिहारे भरि मे खेलबै उहे पुछैत रहली कि सर सऽ पूछ लै छियै हम खेल खेलै छियै तऽ सर के हम खाली अपना बिहारे भरि मे खेलबै कि और जगह कोनो स्टेट मे खेलबै स्टेट लेवल मे जबै कि न जबै जी जी जी जी सर ओ तऽ हम तऽ अथी करबे करै छियै अपना तरफ से तऽ पूरा हम अपना परफोर्मेंस पे अच्छा ध्यान रखै छियै कि हम तऽ खेलबे करै छियै हमरा मतलब गाँव के लोग सब कहै छै कि मतलब कि छौड़ा बड़ी बढ़िऑं से खेलै छै बहुत अच्छा खेलै छै नीक खेलै छै कि खाली अपना सीतेमढ़ी मे मतलब बिहारे भरिमे खेलै छै कि और जगहमे खेल पबै छै तऽ उहे हम कहलियै से ठीक हय इहे बात हय तऽ हम सर से पुछि लै छियै ठीक हय ठीक ठीक हय ठीक ठीक